हलो मैम आपकी फिश शॉप है हाँ हाँ हाँ हाँ जिने पर हाँ तो मैम यह आप मेरे एक दोस्त ने नम्बर दिया था आपका आपके यहाँ से लेकर आता होगा तो मुझे मैम एक किलो रेहू फिश और छोटे बड़े जी मैम जी कच्ची कच्ची चाहिए नहीं मैम कच्ची चाहिए वह तो घर पर बना लेंगे हम एक किलो रेहू फिश और के ठीक है नहीं अभी तो मैम घर से बोल है ऐसे ही लाने का कोई एक किलो रेहू फिश चाहिए मुझे केकड़े चाहिए और छोटे और बड़े झींगे आपके पास हो तो अवैलेबल हाँ तो मैम क्या इनका रेट रहेगा मैम और केकड़ा मैम और झींगे तो मैम यह रेहू फिश तो मैम चार सौ का बहुत ज़्यादा बोल रहे हो मैम क्या है नया नया वह भी सिंधी की छाव जी नहीं मैम वह घर नहीं मैम घर पर जो मंगाया है मैं वही ले सकता हूँ न वह घर वाले ने वही बोला है रेहू क्या सिंधी की छावनी से लेता हूँ न मैम तो उधर तो मैम मैम सो सवा तीन सौ के रेट में आ जाती है अपने तो सौ सौ रुपये ज़्यादा बता दिए चलो चलो ठीक है मैं शाम में आता हूँ मैम रात को आपके यहाँ पर विजिट करने तो रेहू लेकर जाता हूँ ठीक है मैम जी बस आप रेट का थोड़ा देख लेना मैम बाकी मैं रात को आता हूँ लेने के लिए ओके मैम ठीक है मैं आता हूँ थैंक यू